کووڈ ناینٹین وبائی مرض نے ہمارے ضلع ناشک میں سفر اور سیاحت کو متاثر کر دیا تھا وبائی تشدد کی وجہ سے سیاحوں کی تعداد کم ہو گئی تھی سفر کی روایات میں تبدیلیاں آ گئی تھی اور سیاحاتی مقامات پر پابندیاں عائد کی گئی تھی سیاحوں کا اِنعقادی تاثر ہو رہا تھا جو علیحدگی سرگرمیوں اور معاشرتی فوائد کی کمی کا باعث بن گیا تھا ضلع ناشک کی مقامی معاشرتی معیشت نے بھی اِس تبدیلی کا اثر محسوس کیا کیونکہ سیاحت اقتصادی تنویات میں اہم کردار ادا کرتی ہے